हाँ नमस्ते नमस्ते और बताइए आपको बहुत हमको याद आया आप फोन बहुत दिन से किए हैं कहीं जाना है क्या आपको भी कहाँ पर जाना है स्नान करने अभी तो हम दो चार दिनों के बाद आएंगे ठीक है लेके जाएंगे क्या अभी जरूरी है आपको अभी जाओगी अभी हम दस पंद्रह दिनों के बाद ही आएंगे आटो ही चला रहे हैं समय पाएगे तब तो आएंगे ठीक है हम आते हैं हम आज ही आते हैं हम पैसा लेंगे दो सौ रुपये लेंगे

अरे तो हम इतना तो दूसरा हेर लो हमी हैं क्या तुम्हें लूटने के लिए हम ही हैं तुम्हें लूटने के लिए और कोई नहीं मिला तो डेढ़ सौ हे और कोई देख लीजिए डेढ़ सौ है तो नहीं नहीं हम अभी आएंगे हम दो सौ लेंगे उससे ज़्यादा नही लेंगे न कम करेंगे न उससे ऊपर लेंगे सिर्फ दो सौ है मेरा ठीका है दो ही सौ लेंगे बताइए दो सौ दोगी ठीक है आती हूँ अभी अभी तो हम बाज़ार हैं मेजा रोड पहुँचे हैं बस एक दो मिनट में आ रहे हैं ठीक है हाँ अभी आ रहे हैं मेजा रोड हैं अभी सभी को उतारेंगे तभी तो आएंगे रिजब करी हो न हाँ अभी आ रहे हैं हाँ ठीक है अभी आते हैं हम अकेली हो और कोई है कौन कौन है और कौन है तुम्हारे दोस्त हैं और फिर अकेली हो